हलो रश्मि क्या कर रही हो हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी जी मेरी अभी न यू एस ए में जॉब लगी है तुमसे कुछ बात करनी थी उसके बारे में मैं खुश तो बहुत हूँ कि मेरी नौकरी लग गई है हाँ उसके लिए न मुझे वीजा के लिए अप्लाई करना था कुछ बता सकती हैं तुम हाँ यार खुश तो मैं बहुत हूँ फिर मैंने सोचा तुमसे बात कर लूँ थोड़ा इसके बारे में कुछ ऐसे पता चल जाए बीजा वगैरह जी हाँ अपन चलती तुम चलना मेरे साथ थोड़ा बता देना हाँ पासपोर्ट सेवा केन्द्र में हाँ उधर कैसा क्या क्या डॉकोमेन्स वगैरह हाँ यार सोचा तुमसे बात करके थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लूँ और हाँ मुझे अच्छा लग रहा है उधर मेरी जॉब लग गई मैं यू एस ए जाऊँगी हाँ मेरी इन्कम जे डेढ़ दो लाख तक है हाँ और भी आगे बढ़ जाएगी अगर अच्छा काम बेहतरीन अगर कुछ अच्छा ऐसे काम अच्छा रहा तो मैं देखूँगी आगे और फिर हाँ यार तू चलना मेरे साथ है न पासपोर्ट केन्द्र हाँ है न हाँ फिर अपन और डॉकोमेन्स वगैरह बता देना क्या क्या लगेंगे आधार कार्ड और भी हाँ पासपोर्ट केन्द्र चलेंगे अपन ठीक है ओके